हेलो बोलिए क्या चाहिए आपको किस टाइप का चप्पल हवाई चप्पल लेना है या फिर बेल्ट वाला लेना है हील्स वाला लेना है नॉर्मल स्लिपर लेना है कैसा लेना है किस नम्बर का कौन से नम्बर का पाँच सात छह नम्बर का ठीक और आपको किस मतलब कोई कम्पनी वगैरह या रेन्ज वगेरह सब कुछ अच्छा तो फिर उस सब में रेन्ज आ जाएगा चलेगा ना ठीक है ठीक है तो फिर दिखाते हैं देखिए यह सब चप्पल है सात नम्बर का है और यह सब कलर में आएगा और उसके बाद पहन एक पहनकर एक बार चेक पहनकर एक बार चेक कर लीजिए साइज़ की फिटिन्ग है फिर हम इस टाइप में और दिखा देंगे आपको ओ के जी यह सब देख लीजिए आजकल न्यू है सब न्यू कलेक्शन है जो आजकल चल रहा है शादी सब में सब सब में चल लड़की लोग लेती है पहनती है यह सब तो बहुत नया है पहनकर पहनकर देखिए एकबार हो या आ रहा है कम्फर्ट समझ में आ रहा है चलने में बन रहा है यह सब आपको पाँच सौ छह सौ तक में आएगा आप एकबार फाइनल आप एकबार फाइनल कर लीजिए उसके बाद फिर हम रेन्ज लगा देंगे कितनी चप्पल लेनी है आपको इसमें कितनी चाहिए और कौन सी पसन्द आई यह यह वाली यह वाली पैक करवा दें ठीक है इसको साइड कर देते हें और हील्स में दिखा देते हैं आपको देखिए यह सब चलेगा न्यू फैशन है आजकल लड़की लोग बहुत साड़ी पर सूट पर लहँगा सब पर लेती है पहनती है शादी सब के मौके पर सबसे हाई हील है सबसे हाई हील है पाँच में इससे ज़्यादा नहीं आता है ठीक है देखिए यह सब है कोई पसन्द आ रहा है तो साइड करवा दीजिए उसको यह सब रेन्ज आपको पन्द्रह से दो हज़ार के बीच का आएगा आप चूज कर लीजिए फिर हम आपको रेट लगा देंगे जो समझ में आएगा वह ले लीजिएगा आया कोई पसन्द यह ठीक है पैक कर दूँ हेलो नहीं चाहिए क्या